न'आवनो दं गैथ'वाथ' बारियाव जानो आन्था एसेल' मावदों है दब्लासेल'नो बारियाव ओरैनो न'आव जानो आन्था फाथो गोखा जानो आन्था

दानबायफा माइखौलाय खुनुरुखुम गायनो हादों गायनो हाजोबदों हो हानाया गोबाव जाबाय आङो सावन माबायावनो गेजेरानो नाङाखैमोन दस एगार' आवनो हानाय जादों गायनो हादों बोथोरावनो हाजोबदों हानायालाय आसार मासनि गैया दस बिघाल' औ फान्नाङा औ